मैंने अपने चेहरे के लिए एक प्रोडक्ट ख़रीदा था वह बहुत अच्छा है उसे जो मेरे चेहरे पर पिम्पल आ रही थी न और मुहासे और आँखों के नीचे जो काले धब्बे थे और यहाँ वहाँ जो पिम्पल के दाग हो गए थे वह बहुत ज़्यादा मुझे गंदे दिखते थे तो मैंने यह जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट ख़रीदा है यह बहुत ही अच्छा है इसमें न इसकी खुशबू भी बहुत अच्छे आती है इसको लगा कुछ ही दिनों में यूज़ करने पर मुझे बहुत अच्छा फायदा हुआ है इसमें न इसकी स्मेल इतनी अच्छी है न कि पूछो मत इसको बस ज़्यादा नहीं ए दिन में तीन बार अप्लाइ करना पड़ता है जो क्रीम दी है उसको दिन में तीन बार अप्लाइ करो फिर जो फेसवॉश दिया है उसको उसको उसको सुबह शाम उसे चेहरा धूल लो और फिर जो मुझे जो साबुन दी है उसे नहाते समय उसको पूरा बॉडी पर यू चेहरे के साथ साथ पूरे बॉडी पर यूज़ कर लो तो आपका जो रंग है न वह थोड़ा सा फेयर टाइप का लगता है मतलब गोरा लगता है तो कुल मिला कर मुझे न यह प्रोडक्ट बहुत पसंद आया इसमें न सारी चीज़ें जो है आयुर्वेदिक हैं इसका इसके इसमें एलो वेरा है और इसमें केसर है इसमें थोड़ी मात्रा में हल्दी है और इसमें शहद भी मिला है जो जो बहुत ही स्किन को एकदम सॉफ्ट कर देता है मुलायम कर देता है और ऐसा लगता है जैसे इसकी स्मेल इतनी अच्छी आती है कि इसके चेहरे पर लगाने पर ऐसा लगता है जैसे कि आपने बहुत ही कोई महंगी वाली क्रीम लगाई है इसकी जो कीमत है वह भी अपने अन्डर में है मीडियम रेंज में है तो आप इसको बहुत ही ईज़ली ख़रीद भी सकते हैं और बहुत ज़्यादा यूज़फुल है इससे जो मेरे आँख के नीचे काले काले धब्बे थे जो मेरे चेहरे पिम्पल थी वह भी बहुत ज़्यादा कम हुई है और साथ में मेरा जो चहरे का रंग है वह भी बहुत गोरा हुआ है तो आप इसको ख़रीद सकते हैं इसका मतलब बहुत ही अच्छे फायदे हैं तो आप एक बार इसको ख़रीद कर देखिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और इसमें न क्या बोलते हैं सारी जो चीज़ें है आयुर्वेदिक है तो इससे कोई फ़ायदा के साथ साथ कोई नुक फ़ायदा तो होगा ही लेकिन नुकसान भी आपको कोई नहीं होगा तो एक बार ज़रूर इसको ख़रीदना चाहिए